हालमे हमरा सबके जेना मिथिला हाट छथिन ओइठमा पहिने लोक कम अबै छलखिन हँ आब जे छै से बेसी लोक अबै छथिन तऽ ओतऽ किछु जे छै से इंट्रीवला प्रावधान सेहो कयल गेलै शुरू शुरूमे हमसब देखने छलियै जे दस रूपैआ कयल गेलै तऽ ओतऽ ओइ हिसाबसँ आदमी सब अबै छलखिन हँ तकर बाद ओतऽ ओइ हिसाबसँ जतऽ ओइठमा मिथिला हाटमे जाहि हिसाबसँ व्यवस्था कयल गेल छै सब किछु देल गेल छै ओइठमा आदमी बढ़ैत गेलै तऽ जहिना आदमी बढ़ैत गेलै तहिना ओतुका किछु जे संस्थावला छथिन ओहो अपन चार्ज बढ़बैत गेलखिन ओइ हिसाबसँ जेनाकि दस रूपैआसँ बीस रूपैआ भेलै बीस रूपैआसँ पचास रूपैआ भेलै जेना पछिला बेर जनवरीमे हमसब देखलियै जे छै से मतलब ओइठाम एक सए रूपैआ तक कए देल गेलै चार्ज एतेक भीड़ अयलै जे ओतऽ प्रशासन तकके भीड़ कन्ट्रोल केनाइ मश्किल भऽ जाइ छलै हँ जे कोना ई भीड़के जे छै से कन्ट्रोल कयल जाइ लेकिन तकर बावजूदो ओइठमा जे छै से पर्यटक भरपूर मात्रामे अबै छलखिन हँ हमरा सबके जेना एगो श्यामा माय मन्दिर छथि ओतऽ जे छै सेहो पर्यटक जे छै दूर दूरसँ अबै छथिन बहुत बाहर बाहरसँ पर्यटक सब जे छै से अबै छथिन तऽ ओइठमा अयलाक बाद किछु ओइठाम व्यवस्था जे छै से पहिले तौरपर मे जे छै से नहि रहलाके कारण पर्यटक तऽ अबै छथिन ने हुनका रहैके व्यवस्था ने देखैके व्यवस्था ने कोनो चीज ओहन व्यवस्था छै तै दुआरे जे छै से पर्यटक एमहर आमहर भटकलथि नहियो अबैकऽ कोशिश करै छथिन ओसब जे दिक्कतदारीके कारण किछु ओइठाम होटल फोटलके जे व्यवस्था छै ओसब शोषण करैके चक्करमे रहल जेना हमरा सबके एकटा कुशेश्वर स्थान छथि पर्यटकमे

तकर नतीजा असर ई भेलै हँ जे ओतुका दोकानदार सब जे छै से किछु अपन दोकानो जे छै से मजबूरीमे रखने छथि किछु ओतऽसँ पलायन कए कऽ शहर सबमे चलि गेलथि हँ हुनका सभके कोनो जे छै से व्यवस्था नहि छनि सरकारक तरफसँ जेना हमसब जे छै से कखनो काल जे छै से नबादा भगवती स्थान जाइ छलहुँओतहु किछु दूरसँ लोक सब अबै छलखिन हँ ओतौ व्यवस्था नहि रहैके कारण अगल बगलमे जे छै से पर्यटक सब नहि अबै छथिन जे ओतुका लोकल आदमीके सेहो दिक्कतदारी सब होइ छै तऽ ई सब चीजपर मे जे छै से सरकारके कनी ध्यानो दै कऽ चाही आओर देखैयोके चाही आओर अहाँके किछु आओर लोकलोमे आओर तीर्थ स्थान सब जे छथिन जिनकर नाम एखन हमरा नहि बुझल अछि ओहियोठाम जे हमसब जाइ ताय छी तऽ देखै छी पर्यटक सबके किछु ने किछु दिक्कतदारी तऽ रहिते छनि आओर व्यवस्थामे त्रुटि सेहो रहै छनि लोकल समाजके जे छै से अहाँके कोनो एहन फैसलिटी नहि देल गेल छै सरकारके तरफसँ या कोनो एहन संस्थाके तरफसँ जे लोक ओइठमा आयल जेतै जेना बहुत एहन गन्दगी तन्दगी जेना कुशेशरे सबमे जे छै गन्दगी सबके भरपूर व्यवस्था छै जाहि कारण पर्यटक नहि आबि पबै छथिन अगल बगल तलाब तलाब जे भी छै साफ सफाइपर ध्यान नहि देल गेल जेना आहिल्या मन्दिर छथिन हुनका जे छै से मानिकऽ चलू जे छै से ओतौ कोनो फैसलिटी व्यवस्था सब नहि देल गेल छै जे ओइठमा किछु कयल जेतै पर्यटकके लेल बिहारमे जे छै से व्यवस्था रहितौ सरकार ढङ्गसँ ओइ चीजके सुचारू रूपसँ नहि करै छथिन आओर देख रेख नहि करै छथिन जे पर्यटक सब एतय किछु पर्यटकके बुझलो छै जे फलना फलना ठाम छै तऽ ओइठाम अयलाके बाद व्यवस्था नहि देखलाके बाद हुनकर मोन गिजगिज भऽ जाइ छनि जे दोबार अबैके कोशिश नहि करै छथिन या कतौ ओ प्रचार प्रसार नहि करै छथिन जे हँ फलना ठाम चलल जाय जेना हमसब महिषी गेलहुँ तारा माय स्थान गेलियै ओइसब मे जे देखै छै तऽ किछु किछु मन्दिर ठीक छै आओर किछु किछु मन्दिर जतऽ नीक नीक व्यवस्था छै ततऽ जे छै से ढङ्गसँ व्यवस्था नहि कयल गेलै हँ जाहिमे जे छै से फैसलिटी देल जेतै